साढ़े सांबे बिच काफी सारी पोलिटिकल पार्टियां न उंदे बिच्चा बीजेपी होई गेई कांग्रेस होई गेई आम आदमी पार्टी होई गेई पैंथर्स पार्टी होई गेई ऐ ते कन्नै एनसी होई गेई नेशनल कांफ्रैंस होई गेई उंंदे चा काफी लीडर जियां कि बीजेपी दी तरफा यशपाल बीजेपी दी तरफा डाक्टर दवेंद्र कुमार मनेयाल होर पैंथर्स पार्टी दी तरफा पैह्ले शशपाल कुंडल जी होर होंदे हे कांग्रेस दी तरफा बड़े लीडर्स न भक्त साह्ब होर होई गे कन्नै दूए साढ़े बीएसपी तरफा सोमनाथ जी होर इद्धरा दे बड़े अच्छे इक लोकल लीडर न यशपाल कुुंडल जी दे बारे च थुआनूं किश दस्सां ते यशपाल कुुंडल जी पैह्लें प्रैजीडेंट रेही चुके दे पथर्स पार्टी दे दो ज्हार चौदां कोला लेइयै दो ज्हार बाई तक्कर फिर ओह् मिनिस्टर रेह्दे न ऐनिमल हसबैंडरी दे दो ज्हार दो कोला लेइयै दो ज्हार अट्ठ दे बिच उस टाइम दे गवर्नर जेह्ड़े हे श्री निवास कुमार सिन्हा होर हे ते ओह्दे बाद ओह् मैंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लैजिस्ट्रेटिव असंबली दे मैम्बर बी रेही चुके दे न दो ज्हार दो कोला लेइयै दो ज्हार चौदां धीड़ी ठीक ऐ उंंदे कोला पैह्लें सोमनाथ जी होर एम एल ए हे ओह् बीएसपी दे तरफा हे ते उं'दे बाद डाक्टर दविंद्र कुमार मनेयाल होर एम एल ए बने उना दी पर्सनल डिटेल उंदी पर्सनल डिटेल जेह्ड़ी ऐ पोलिटिकल पार्टी फिल पैह्लें उ'नें जे एंड के जम्मू कश्मीर नेैशनल पैंथर पार्टी ज्वाइन कीती दी ओह्दे बाद उ'नें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीती उन्नी सौ सतानुऐ कोला लेइयै दो ज्हार इक्की धोड़ी उ'नें जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथल पार्टी ज्वाइन कीती ते ओह्दे बाद उ'नें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी लेई दो ज्हार बाई कोला फिर उ'नें आम आदमी पार्टी छड्डी ते फिर ओह्दे बाद उ'नें कांग्रेस ज्वाइन करी लेई हून ओह् फिलहाल कांग्रेस दे लीडर न ओह् दो ज्हार दो च ऐम एल ए बने पैह्ली बारी ते उ'नें काफी जादा कम्म कराए गांव दे बिच्च उ'नें जाई जाइयै रोड़ रोड़ें दा बड़ा कम्म कराया काफी रस्ते रुस्ते बनाए ते ओह्दे बाद एम एल ए बी रेह् ते ओह्दे बाद मिनिस्टर बने मिनिस्टर रेहियै उनें काफी कम्म कराए ऐनिमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट च काफी कम्म करया उनें ते ओह्द बाद साढ़े इद्धरा दे फेमस लीडर जेह्ड़े न यशपाल कुुंडल दे बाद साढ़े डाक्टर दविंद्र कुमार मनेयाल होर न एह् पैह्लें हैल्थ सैक्टर च कम्म करदे रेह् इक डाक्टर हे ओह्दे बाद एह् दो ज्हार चौदां दे बिच्च इ'नें पैह्ली बारी इलैक्शन लड़ेआ बीजेपी दी तरफा फिर एह् एम एल ए बने एम एल ए दे बनने दे बाद इ'नें काफी कम्म कराया सड़कां बनाइयां रोड़ बनाए काफी हैल्थ डिपार्टमैंट दे बिच्च कम्म बी कराया इ'नें ओह्दे बाद साढ़े हैल्थ मिनिस्टर बनने दे बाद ओह् एम एल ए बनने दे बाद एह् हैल्थ मिनस्टर बी रेह् पर पंजाह् दिन गै हैल्थ मिनिस्टर रेह् होर हैल्थ मिनिस्टर बनने जेल्लै बने ते इ'नें काफी कुछ कम्म कराए हैल्थ सैक्टर दे बिच्च इ'नें काफी सड़कां बनाइयां जिल्लै ऐज एन एम एल ए काफी कुछ कम्म बी कराए इ'नें ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े बड़े इद्धरा दे फेमस लोकल लीडर न ओह् न सोमनाथ मनेयाल सोमनाथ जी होर सोमनाथ जी होर उन्नी सौ सतानुऐ दे बिच्च सौरी उन्नी सौ छयानुऐ दे बिच्च बीएसपी दी तरफा पैह्ली बारी एम एल ए बने बहुजन समाज पार्टी दी तरफा एह् पैह्ली बारी एम एल ए बने ओह्दे बाद इ'नें काफी कम्म कराया रोड्स बगैरा दा काफी कम्म कराया रस्ते रुस्ते बड़े बनाए ग्राएं ग्राएं च जाइयै लोकें गी अवेयर कीता इ'नें अम्बेडकर मूवमेंट बी बड़ी अच्छी खासी चलाई ते लोकें गी अवेयर कीता बड़ा कम्म कराया इ'नें एह् ते साढ़े साम्बा दे कुछ लोकल लीडर्स न यशपाल कुुंडल जी होर डाक्टर मनेयाल होर सोमनाथ जी होर हून साढ़े कुछ इ'नें ने काफी कम्म बी कराए इना ने काफी कम्म कराए ते काफी सड़कां सुड़कां बनाइयां काफी ग्रांऽ ग्रांऽ जाइयै इ'नें लोकें गी अवेयर कीता अम्बेडकर साह्ब दी मूवमेंट गी चलाया उ'नें ते ओह्दे बाद काफी कम्म कराए एह् साढ़े कुछ होनहार लीडर ने सांबे दे होर साढ़े होर बी बड़े सारे लीडर न सांबे दे अलावा कठुआ दे लाल सिंह् चौधरी होर होई गे सुरजीत सिंह सलाथिया होर होई गे लाल सिंह चौधरी होर पैह्लें कांग्रेस दी तरफा लड़े हे फिर ओह् बीजेपी च आए लाल सिंह् चौधरी पैह्लें कांग्रेस दी तरफा लड़े बाद च बीजेपी च आए लाल सिंह चौधरी होर पैह्ली बारी मैंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लैजिसलेटिव असैंबली एम ऐल ऐ बने एह् दो ज्हार चौदां दे बिच्च बसोह्ली कंस्टीचुंसी दा एह् एम एल ए बने बसोह्ली च इ'नें बड़ा कम्म कराया लोकें दी मदद कीती काफी रोड़ शोड़ बनाए हैल्थ सैक्टर च बहुत कम्म कराया इ'नें ठीक ऐ ना होर ग्रांऽ ग्रांऽ जाइयै ने लोकें गी अवेयर कीता ओह्दे बाद एह् पैह्लें नैशनल कांग्रेस च हे इंडियन नैशनल कांग्रेस च हे दो ज्हार चौबी धोड़ी ओह्दे बाद इ'नें कोई अपनी पार्टी बनाई डीएसएसएसपी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ओह्दे बाद एह् साढ़े मिनिस्टर बी रेह्दे न फाररेस्ट मिनिस्टर रेह्दे न दो ज्हार पंदरां टू दो ज्हार ठारां तकर साढ़े मम्बर ऑफ पार्लियमेंट बी रेह्दे न दो ज्हार नौ च एह् इंंदा पलिटिकल कैरियर में थुआनूं सनां बसोह्ली कांसीचुएंसी चा एह् एम एल ए बने फि एह् मैंबर रेह् हैल्थ मिनिस्टरे रेह् साढ़े कांग्रस पी डी पी दी सरकार च फिर उधमपुर कांस्टीचुैंसी दे मैंबर आफ पार्लियमैंट बी रेह् न ते ओह्दे बाद एह् अगेन मुड़ीियैएमपी बने न दो ज्हार नौ दे बिच्च दो ज्हार चौदां दे बिच एमपी रेह् न दो ज्हार नौ दे बिच मुड़ियै एमपी बने हैल्थ मिनिस्टर रेह् न एह् फाररेस्ट मिनिस्टर बी साढ़े रेह्दे न एह् ओह्दे बाद इ'नें कांग्रेस छड्डी ओह्दे बाद इ'नें ने बीजेपी छड्डी ते कांग्रेस च आई गे कांग्रेस छड्डियै फि इ'नें ने अपनी पार्टी बनाई लेई इ'नें अपनी इक पार्टी बनाई डीएसएसपी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ते कुछ लाल सिंह चौधरी होंदे बारे च इंदे काफी ऐलीगेशन लग्गे न इं'दे उप्पर काफी ऐलीगेशन लग्गे बट इ'नें कम्म बड़े कराए ते बहुत ही अच्छे लीडर न ओह्दे बाद सुरजीत सिंह सलाथिया होर साढ़े विजयपुर दे इक बड़े ही होनहार लीडर न उनें बी काफी कम्म फ्ही बड़ा उंदा पालिटिकल कैरियर बड़ा अच्छा पालटिकल करै करदा काफी कम्म कराया उनें लोकें घर घर जाइयै रोड्स बनाइयां स्कूल बनाए बनाए पार्क बनाए साम्बा दे बिच्च वीरभूमि पार्क जेह्ड़ा सुरजीत सिंह् सलाथिया होरें ओपन कीते दा ते विजयपुर च काफी कम्म कराए दा उ'नें ऐंड मनिस्टर बी रेह्दे न दो बारी उ'नें काफी कम्म कराया रोड्स रोडस पर काफी कम्म कराया होर सड़कां सुड़कां बनाइयां लोकें गी जागरूक कीता होर सुरजीत सिंह सुरजीत सिंह सलाथिया होरें पार्क शार्क बड़े बनाए फ्ही काफी ट्यूबवैल खोहले लोकें दे घर घर जाइयै पानी दी सप्लाई पजाई लोकें दे घर ते सुरजीत सिंह सलाथिया ते सुरजीत सिंह सलाथिया दे बाद सुरजीत सिंह सलाथिया होर विजयपुर कांस्टीटुैंसी दे एम एल ए रेह्दे न ते उद्धरा ओह् दो बारी एम एल ए रेह्दे न पैह्ले एम एल ए बने उंदे बाद बीएसपी दे एम एम ए आए उत्थै बीएसपी दे बाद उ'नें मुड़ियै सुरजीत सिंह सलाथिया उनें गै मौका दित्ता सुरजीत सिंह सलाथिया होर बने मुुड़ियै एम एल ए ते एह् साढ़े कुछ साम्बा दे लीडर्स हे जियां साढ़े पैह्लें आई गे डाक्टर दविंद्र कुमार मनेयाल होर यशपाल कुुंडल साह्ब मनेयाल साह्ब बी हैल्थ मिनिस्टर रेह्दे न कुंडल साह्ब बी साढ़े मिनिस्टर रेह्दे न कुंडल साह्ब बी मिनिस्टर रेह्दे न साढ़े सोमनाथ होर ओह् एम एल ए रेह्दे न फिर ओह्दे बाद सुरजीत सिह सलाथिया साह्ब एह् बी मिनिस्टर रेह्दे न एम एल ए रेह्दे न होर साढ़े आई गे फिर चौधरी लाल सिंह् लाल सिंह चौधरी होर एह् ते दो बारी मैम्बर ऑफ पार्लमेंट बी रेह्दे न एम एल ए बी रेह्दे न बसोहली डिस्ट्रिक दी तरफा ते मिनिस्टर रेह्दे न फाररेस्ट मिनिस्टर रेह्दे न हैल्थ मिनिस्टर रेह्दे न होर इक साढ़े बड़े फेमस लीडर इद्धरा दे साढ़े चीफ मिनिस्टर साह्ब फारुक अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ल होंदे बारे च इना दा जनम जेह्ड़ा हा इक्की अक्तूबर गी होएआ उन्नी सौ सैंती च होर एह् फिलहाल प्रैसिडेंट न जम्मू कश्मीर नैशनल कांफ्रैंस दे एह् चीफ मिनिस्टर रेह्दे जम्मू कश्मीर दे उन्नी सौ ब्यासी च उन्नी सौ ब्यासी च एह् चीफ मिनिस्ट रेह्दे न मैंबर ऑफ पार्लियमैंट रेह्दे न मैंबर ऑफ पार्लियमेंट रेह्दे न लोकसभा दे दो ज्हार सत्तरां च रेह् न एह् दो ज्हार नौ तू दो्हार चौदां तो रेह्दे उन्नी सौ अस्सी कोला लेइयै उन्नी सौ तरासी धोड़ी रेह्दे चौथे चीफ मिनिस्टर हे जम्मू कश्मीर दे उन्नी सौ छेआनुऐ कोला लेइयै दो ज्हार दो तगर एह् साढ़े चीफ मिनिस्टर बी रेह्दे न उन्नी सौ छेआासी कोला लेइयै उन्नी सौ नब्बै धोड़ी चीफ मिनिस्टर रेह्दे न उसलै गवर्नर साढ़े जगमोहन मल्होत्रा के बी कृष्णा राव हे ओह्दे बाद एह् मिनिस्टर आफ न्यू एंड रिनयूएबल एनर्जी इंडिया साढ़े इक यूनियन मिनिस्टर बी रेह्दे न मनमोहन सिंह हो जी होर उसलै साढ़े प्राइम मिनिस्टर होंदे हे प्रैजिडेंट रेह्दे न एह् जम्मू कश्मीर नेशनल कांन्फ्रेंस दे उन्नी सौ कास्सी कोला लेइयै दो ज्हार दो धोड़ी ठीक ऐ उंदे कोला पैह्लें शेख अब्दुल्ल साह्ब इंदे फादर साह्ब हे ओह्दे बाद उमर अब्दुल्ल साह्ब बने इंदे जेह्ड़े बेटे न होर इ'नें काफी कम्म कराया लोकें गी अवेयर कीता काफी डिवलपमैंट कराई ऐज एन हैल्थ सैक्टर इ'नें लोकें दे घर घर जाइयै उनें अवेयर कीता काफी मूवमेंट्स चलाइयां ठीक ऐ न कश्मीरी लोकें दे काफी मूवमेंट्स चलाइयां उनें अवेयर कीता जम्मू दे बिच गौरमेंट हॉस्पिटल बक्शीनगर जेह्ड़ा ऐ उमर अबदुल्ला ने गै खोहले दा सुपर स्पैशलिस्ट हास्पिटल सुपर स्पैशलिस्ट हास्पिटल बनाने च बी इंजा काफी जोगदान रेह्दा ऐ जेह्ड़े न साम्बा दे विजयपुर दे डिस्ट्रिकट हास्पिटल बी इ'नें गै बनाए दे बक्शीनगर हस्पिटल बनाए दा रजीव गांधी हस्पिटल बनाए दा ओह्दे बाद बाद जेह्ड़े उमर अब्दुलला दे बाद जेह्ड़े साढ़े सारी शेख अब्दुल फरूक अब्दुल्ला दे बाद जेह्ड़े साढ़े न बड़े फेमस लीडर न ओह् रेह्दे न गुलाम नबी अजाद साह्ब गुलाम नबी अजाद जेह्ड़े हे ओह् पैह्ले कांग्रेस दे गै लीडर रेह्दे न काफी बड्डा उंदा पालिटिकल कैरियर रेहा ऐ एम एल ए रेह् होर राज्यसभा दे एमपी बी रेह् फिर साढ़े हैल्थ मिनिस्टर रेह् हैल्थ मिनिस्टर रौंह्दे उनें बड़े कम्म कराए सुपर स्पैशलिस्ट हास्पिटल उ'नें खोलेआ ते ओह्दे बाद सुपर स्पैल्शटी खोलने दे बाद ओह् साढ़े मिनस्टिर रेह्दे ते जेह्ड़ा हा हुंदा संसद संसद दे बिच्च ओह् साढ़े राज्यसभा एमपी रेह्दे न ते दो ज्हार नौ कोला लेइयै दो ज्हार इक्की धोड़ी ओह् साढ़े राज्यसभा एमपी रेह्दे न लोक सभा दे बिच ओह् उन्नी सौ अस्सी कोला लेइयै उन्नी सौ नवासी धोड़ी ओह् साढ़े लोक सभा एमपी बी रेह्दे न मैम्बर आफ पार्लियमेंट रेह्दे न ते फिर उनें अपनी इक अपनी पोलिटिकल पार्टी बनाई कांग्रेस छड्डियै दो ज्हार बाई दे बिच्च उनें अपनी इक पोलिटिकल पार्टी बनाई डैमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अजाद पार्टी फिलहाल एह्दा कोई एम एल ए जां कौंसल च बंदा नेईं ऐ बैठे दा नमीं नमीं पार्टी ऐ बनी दी ऐ पर गुलाम नबी अजाद साह्ब होर साढ़े चीफ मिनिस्टर रेह्दे न जम्मू कश्मीर दे ओह् चीफ मिनिस्टर बी रेह्दे न विपक्ष दे नेता रेह्दे न ओह् दो ज्हार चौदां कोला लेइयै दो ज्हार इक्की धोड़ी स्वास्थ मंत्रालय उंदे कोला हा हैल्थ मिनिस्ट्री उंदे कोल ही दो ज्हार नौ कोला लेइयै दो ज्हार चौदां धोड़ी ते हैल्थ मिनिस्ट्री च उ'नें बड़ा कम्म कराए दा उ'नें सैंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू गी दित्ती दी ऐ उ'नें सैंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर गी दित्ती दी ऐ उ'नें सुपर स्पैशलिस्ट हास्पिटल खोह्ले दा इक नमां बक्शीनगर हास्पिटल च उ'नें काफी डिवलपमेंट करवाई दी ते हेल्थ सैक्टर च कुल मिलाइयै उ'नें बड़ा कम्म कराया ते हैल्थ सैक्टर च उ'नें बड़ा कम्म कराया गुलाम नबी अजाद साह्ब होरें पर जल्दी उ'नें बताली साल बाद कांग्रेस छड्डी ओड़ी ते कांग्रेस छड्डने दे बाद उ'नें अपनी पार्टी बनाई लेई डैमोक्रेटिक अजाद पार्टी ते एह् साढ़े कुछ फेमस लीडर न गुलाम नबी अजाद साह्ब दे बाद जेह्ड़े बड़े फेमस लीडर न ओह् साढ़े उमर अब्दुल्ल साह्ब न अमर अब्दुल्ल वाईस प्रैसिडेंट रेह्दे न जम्मू कश्मीर नैशनल कांफ्रैंस दे फिर मैंब ओह् लीडर हे आपोजिशन दे जम्मू कश्मीर लैजिसलेटिव असैंबली च दो ज्हार पंदरां कोला लेइयै दो ज्हार ठारां धोड़ी वाईस प्रसिडेंट हे ओह् जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस च दे दो ज्हार नौ कोला लेइयै चीफ मिनिस्टर रेह्दे न अठमें चीफ मिनिस्टर हे बने साढ़े दो ज्हार नौ च दो ज्हार पंदरां धोड़ी उसलै एन एन बोह्रा साह्ब होर साढ़े गवर्नर हे मिनिस्टर आफ स्टेट फार ऐक्सटर्नल अफेयर्स रेह्दे न दो ज्हार इक कोला लेइयै दो ज्हार दो धोड़ी अटल बिहारी बाजपेई उसलै साढ़े प्राइमनिस्टर हे मैंबर ऑफ पार्लियमेंट रेह्दे न लोक सभा दे उन्नी सौ ठानुऐ दे बिच्च ते इंदी कांस्टीचुैंसी ही श्रीनगर ते उंदे कोला पैह्ले जेह्ड़े हे ओह् हे गुलाम मोहम्मद मीर मागमी ओह्दे बाद फरूक अब्दुल्ला होर बने ते पोलिटिकल पार्टी इंदी जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस गै सचिन पायलेट होर इंदे बर्दर इन ला लग्गे न ते फिलहाल एह् साढ़े चीफ मिनिस्टर रेह्दे न उंदे बाद जेह्ड़ी बड़े फेमस लीडर इद्धरा दे ओह् हे गुलाम मोहम्मद मीर साह्ब होर एह् साढ़े एमपी रेह्दे न लोक सभा दे उन्नी सौ छेआनुए कोला लेइयै उन्नी सौ ठानुऐ च श्रीनगर इंदी कंस्टीटुसी ही ते एह् कुछ पोलीिटिकल लीडर्स न होर इक होर पोालिटिकल लीडर न साढ़े मैहबूबा मुफ्त जी होर मैहबूबा मुफ्त साढ़ी मुहम्मद मुफ्त सैयद होंदी बेटी ही मुहम्मद मुफ्ती सैयद साढ़े होम मिनिस्टर रेह्दे न ते महबूबा मुफ्ती होर साढ़ी चीफ मिनिस्टर रेह्दियां न चीफ मिनिस्टर ओह् पीडीपी दी तरफा चीफ मिनिस्टर बनी दी पीडीपी सरकार ही उं'दी महबूबा मुफ्त बारे च थुआूं सनां ते प्रैसिडेंट रेह्दियां न ओह् जे जम्मू कश्मीर पीपल्स डैमोक्रेटिक पार्टी दियां ते दो ज्हार नौ दे बिच ओह् प्रैजिडेंट बनियां ओह् जम्मू कश्मीर नैशनल जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी दी नौमीं चीफ मिनिस्टर बनी ओह् दो ज्हार सोलां कोला लेइयै दो ज्हारा ठारां च ओह् नौमीं चीफ मिनिस्टर बनी बीजेपी दी तरफा उनेंई सपोर्ट हा बीजेपी दी तरफा सपोर्ट हा ते बीजेपी दी सरकार कन्नै उंदा गठबंधन होएआ ते नौमीं चीफ मिनिस्टर बनी उसलै गवर्नर हे साढ़े सत्यपाल मलिक साह्ब होर इंदे कोला पैह्ले मुहम्मद मुफ्ती मुहम्मद मुफ्ती सैयद होर चीफ मिनिस्टर रेह्दे एह्दे बाद साढ़े गवर्रनर रूल लग्गी गेआ मैंबर आप पार्लियमेंट रेह्दी एह् दो जार चौदां कोला लेइयै दो ज्हार सोलां धोड़ी एह् मैंबर आफ पार्लियमेंट रेह्दे इंदे कोला पैह्लें मिर्जा मह्बूब बेग होर मैम्बर ऑफ पार्लमेंट हे ओह्दे बाद हसनान मसूदी पार्लमेंट रेह्दे इंदी कांस्टीट्युंसी अनंतनाग ही ओह्दे बाद एह् वाइस चेयर आफ पीपल अलायंस आफ फार गुपकर इनकमबीलेंट गुपकर होंदी गुपकर दी एह् वाइसेयर चेयर रेह्दियां फारूक अब्दुला जेह्ड़े हे इंदे चेयर जेह्ड़े हैड हे इस गुपकर अलायंस दे ते ओह्दे बाद चीफ मिनिस्टर एह् रेह्दियां ते ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े बड़े फेमस इद्धरा दे लीडर न ओह् न हसनैन मसूदी साह्ब होर हसनैन मसूदी साह्ब अनंतनाग मैंबर ऑफ पार्लियामेंट रेह्दे न अनंतनाग चा ते एह् पुलवामा दे रौह्ने आह्ले न आपूं पुलवामा दे रौह्ने आह्ले ते एह् कुछ फेमस लीडर्स न साढ़े इद्धरा दे जम्मू कश्मीर दे फरूक अब्दुल्ला साह्ब मैहबूबा मुफ्ती होई गेई ते कांग्रेस दी तरफा साढ़े रेह्दे न रमन भल्ला रमन भल्ला होर रमन भल्ला एह् कांग्रेस दी तरफा लड़दे हे ते मैबर ऑफ पार्लमेंट बी रेह्दे न रमन भल्ला बारे च सनां थुआनूं ते मैंबर आफ पार्लमेंट रेह्दे जेह्ड़े साढ़े सांबा दे जेह्ड़े बड़े बड़े फेमस लीडर्स न कुंडल साह्ब होई गे इंदे बड़े क्लोज न रमन भल्ला बारे च थआनूं में दस्सां ते रमन भल्ला होर जेह्ड़े हे इंडियन नेशनल कांग्रेस दी तरफा मैंबर ऑफ लैजिस्ट्रेटिव असैंबली रेह्दे न ते ओह् गांधीनगर दा रेह्दे न साढ़े मैम्बर ऑफ लैजिस्ट्रेटिव असैंबली रेह्दे न रमन भल्ला होर दो ज्हार दो दे बिच्च ओह् मैबर ऑफ लैजिस्ट्रेटिव असैंबली बने ठीक ऐ फिर दो ज्हार अट्ठ च ओह् इंडियन नेशनल कांग्रेस दी तरफा गांधी नगर दा ओह् एम एल ए रेह् ओह्दे बाद कविंद्र गुप्ता साह्ब होर बनी गे कविंद्र गुप्ता साह्ब उंदे बारै थुआनूं दस्सां ते कविंद्र गुप्ता बी साढे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेह्दे न जम्मू कश्मीर स्टेट दे ओह् डिप्टी सी एम रेह्दे न दो ज्हार ठारां त्रीह् अप्रैल दो ज्हार ठारां कोला लेइयै दो ज्हा उन्नी उन्नी जून दो ज्हार ठारां धोड़ी गवर्नर हे उसलै साढ़े नरेंद्रनाथ बोह्रा साह्ब होर साढ़े गवर्नर हे साढ़ी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी ही उंंदे कोला पैह्लें निर्मल कुमार सिंह हे ओह्दे बाद प्रैसिडेंट रूल लग्गी गेआ इद्धर स्पीकर रेह्दे न जम्मू कश्मीर लैजिस्रेटिव असैंबली दे दो ज्हार पंदरां कोला लेइयै दो ज्हार ठारां धोरी ते उसलै चीफ मिनिस्टर साढ़ी मैह्बूबा मुफ्ती होर हियां ते इना दे अजैंडे इयै रेह्दे न कि

प्रचार कीता साढ़े इद्धर ज जम्मू दे बिच्च इनें डोगरें दे जेह्ड़े हे राइटस अग्गें रक्खे काफी कम्म कराया हर घर जल योजना इत्थें सांबा दे बिच काफी इंम्पारटेंट ही ते जेह्ड़ा साढ़े इद्धर हर घर हर घर नल दी योजना अस इद्धर बीजेपी ने लेआंदी आयुश्मान योजना बी बीजेपी ने लेआंदी इद्धर ते साढ़ी तरफा जियां हून यशपाल कुुंडल साह्ब होरें रोड़ दा कम्म काफी कराया बट जेह्ड़ा ऐ कि हैल्थ सैक्टर च उ'नें थोह्ड़ा कम्म घट्ट कराया ते इसदी बजह कन्नै ओह्दे बाद दविंद्र कुमार मनेयाल होरें गी मौका दिता गेआ दविंद्र कुमार मनेयाल साढ़े एम एल ए रेह् उ'नें रोड़ शोड़ दे कम्म काफी कराए हैल्थ सैक्टर च बी थोह्ड़ा बोह्ता कम्म कराया बट उ'नेंगी थोह्ड़ा होर कम्म कराना चाहिदा हा ते डिवल्पमैंट उ'नें थोह्ड़ी घट्ट कराई हैल्थ सैक्टर च ते काफी कम्म कराया बट जेह्ड़ी बेसिक जरूरत होंदियां जॉब अपर्चुनिटीज नेईं दित्तियां लोकें गी इन्ना रोजगार नेईं मिलेआ बीजेपी दी सरकार च बट जेह्ड़ियां नेशनल लेवल स्कीमां हियां ओह् काफी लोकें गी आनंद लेआ एह्दे च बीजेपी दी सरकार च एह् रेहा प्रॉब्लम इद्धर कि इम्प्लॉयमेंट नेईं मिली लोकें गी इन्नी पेपर लीक होना शुरू होई गे बाकी रेहियां जेह्ड़ियां सैंटर दियां स्कीमां एम्स बने बीजेपी दी सरकार दे बिच साढ़े नमें मेडिकल कालेज खुल्ले हंदवाड़ा ओह्दे बिच्च मेडिकल कालेज खुल्लेआ अनंतनाग दे बिच्च खुल्लेआ ते एम्स बी बने दो ते बीजीपे दी सरकार च जेह्ड़ियां जाब आपर्चुनिटी नेईं हियां जाब आपर्चुनिटी होनियां चाह्दियां हियां ते कांग्रेस दी सरकार दे बिच्च फिलहाल इन्नी डिवैल्टमेंट नेईं होई जिन्नी जां उंदे बीजेपी दे टाइम उप्पर होई पर उनें जाब आप्रचुनटियां काफी कड्डियां ते इंदे इयैइयै अजैंडे रेह्दे न कांग्रेस दे फ्ही कम्म कराया उद्धर हास्पिटल हुस्पिटल बनाए ते पर्टिकुलर अजैंडा इयै रेहा उनें डिवैल्पमेंट काफी कराई ते सैकूलर गै रेह् उनें कश्मीरियें गी बी सपोर्ट कीता जम्मू गी बी सपोर्ट कीता डोगरें दा बी काफी कम्म कराया कश्मीरियें दा बी काफी कम्म कराया बट जेह्ड़ी बीजेपी सरकार ही बीजेपी सरकार ने जम्मू आह्लें दा बड़ा फेवर लेआ उ'नें डोगरें दा कम्म कराया काफी ऐसी गल्ल निं ऐ कश्मीरियें दा नेईं कराया पर डोगरें दा काफी कम्म कराया उ'नें इक बीजेपी दी बड़ी अच्छी स्कीम जल जीवन मिशन हर घर जल जेह्ड़ी स्कीम उनें हून लांच कीती ओह्दी बजह कन्नै लोकें गी हर घर जल पुज्जेआ आयुश्मान स्कीम जेह्ड़ी आयुश्मान कार्ड दी तरफा काफी हैल्थ बैनिफिट्स मिले लोकें गी ते एह् काफी अच्छी स्कीमां जेह्ड़ियां हियां बीजेपी ने लैंंदियां ते ते दस्सां ते पैंथर पार्टी जेल्लै त्रै एम एल ए कन्नै सरकार च बनी गठबंधन आया उंदा ते मिनिस्टर बने हर्ष देव साह्ब होर दर्ष देव साह्ब होर मिनिस्टर बने ते यशपाल कुुंडल होर मिनिस्टर बने इनें बी काफी कम्म कराए न बड़ी काफी वकैंसियां कड्डियां ते काफी लोकें दा इनेंगी सपोर्ट मिलेआ ओह्दे बाद एह् दौनें मुड़ियै जित्ते एम एल ए काफी डिवलपमेंट कराई इनें ते काफी जॉब सैक्टर च कम्म बी कराया इनें जाब सैक्टर च कम्म कराने दे बाद रोड्स बने बीजेपी दी होर बीजेपी दी इक होर में थुआनूं दस्सां कि उ'नें काफी रोड़ कंस्ट्रक्शन कीती साढ़े नितन गडकरी साह्ब उ'नें काफी रोड़ कंस्ट्रक्शन साढ़े जे एंड के जी कीती नमें रोड़ बने सांबा दे बिच जम्मू दे बिच बड़े रोड़ कंस्ट्रक्शन होई नमें आईआईटी बने इद्धर आईआईएम बने इद्धर साढ़े एम्स बने इद्धर एम्स दो बने इक साढ़ा विजयपुर बनेआ ते इक साढ़ा बनेआ इद्धर अबंतीपुरा बनेआ कश्मीर दे बिच कांग्रेस दी सरकार दे बिच उनें सैंट्रल यूनिवर्सिटियां खोह्लियां इद्धर उ'नें नमें हास्पिटल खोह्ले बक्शीनगर हास्पिटल खोह्लेआ इद्धर ते स्कीम्स खोह्लेआ श्रीनगर दे बिच ते एह् इनें कम्म काफी कम्म कराए दे न पैंथस पार्टी दे दौरान जेल्लै ओह् रेह्दे मिनिस्टर ते उ'नें बी काफी कम्म कराए ने काफी उनें काफी इम्प्लॉयमैंट कड्ढी लोकें गी रोजगार दिता ते कुल मिलाइयै जेह्ड़ी जम्मू दियां पार्टियां न एह् काफी कम्म कुम्म बी कराए न लोकें दा इनेंगी बड़ा प्यार बी मिलेआ बड़ा सपोर्ट बी मिलेआ ते फिलहाल इत्थै प्रैसिडेंट रूल लग्गे दा ऐ इद्धर साढ़ी असैंबली भंग होई दी ऐ ते फिलहाल इन्ना गै